दोपहर के खाने में दाल बनाते हैं चावल बनाते हैं चावल को पहले नाप के लाते हैं फिर उसको धोके अच्छे से तीन बार धोते हैं उसके बाद धोके उसको पानी में डालते हैं पहले तो पानी डालकर के उसके बाद उसमें पानी को थोड़ा गरम कर लें फिर उसमें चावल डालेंगे चावल डाल के फिर उसको जब तक वो चावल उ पकता नहीं है पका के फिर उसको उतारते हैं फिर दाल बनाते हैं दाल बनाते हैं दाल को पहले ले के उसको धोकर के कूकर में डालते हैं फिर उसमें पानी डालते हैं पानी डाल के फिर उसमें नमक हल्दी जो देना है होता है वो सब डालकर के फिर उसको कूकर में रख के गैस पे चढ़ाते हैं फिर उसमें तीन चार सीटी लग जाए फिर उसको उतार देते हैं उतार के उसको देखते हैं देखते हैं पका या नहीं पका अगर पक गया है तो फिर उसको तड़का लगाने के लिए लहसुन प्याज अदरक टमाटर धनिया पत्ता सबको उसको गैस पे चढ़ा के उसको पहले भूँज लेते हैं उसके बाद उसमें दाल रख के पहले उसके उसके बाद उसको खौलाकर के तड़का लगा देते हैं तड़का लगाने के बाद उसको उतार देते हैं फिर सब्जी का सब्जी को पहले काट लेते हैं काट के उसके बाद उसको अच्छे तरीके से धो के लेते हैं फिर धोने के बाद जैसे आलू गोभी का सब्जी बनाए तो पहले गोभी को फ्राई कर लेते हैं गोभी को फ्राई करने के बाद उसको उतार लेते हैं फिर उसमें जीरा डालकर के फिर उसमें प्याज लहसुन जो होता है वो डालकर के फिर आलू को फ्राई करते आलू को फ्राई करने के बाद उसमें नमक हल्दी धनिया मिर्ची जो होता है टमाटर वो सब डालकर के फिर उसको कोबी भी डालकर के उसको पंद्रह बीस मिनट तक भूँजते हैं उसके बाद उसको भूँज करके उसमें पानी डालकर के थोड़ी देर गैस पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर उसको करते हैं देखते हैं जो सीधा पका या नहीं पका तो फिर उसको देखते हैं अगर पक गया है तो फिर उसको उतार देते हैं और नहीं पका तो फिर उसको गैस पे ही छोड़ देते हैं उसके बाद दे फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जो पका है कि नहीं पका अगर पक जाता है तब तो अगर नहीं पकता रहता है तो फिर उसको थोड़ी देर उसपे गैस पे ही छोड़ देते हैं गैस पे छोड़ने के बाद उसको अगर पक गया तो फिर उसको उतार देते हैं फिर रोटी बनाना दोपहर के खाने में भी हम लोग को पहले चावल में पहले दो रोटी ही खाना है रोटी खाकर के फिर चावल खाते हैं फिर उसको आटा लेते हैं आटा लेकर के उसको पानी डाल के गूथते फिर गूथकर के फिर उसको बेलते हैं बेलकर के फिर पहले तावे को उस पे गैस पे चढ़ाकर के उसको गरम करते हैं